अगरचे हम हिंदी भाषा की तुलना किसी अन्य भाषा के मुक़ाबले करते है तो उसमें हमेशा ही अच्छी भाषा हिंदी भाषा को ही माना जाता है क्योंकि हिंदी भाषा एक सरल भाषा है जिसे कभी भी किसी भी बच्चे को या फिर व्यक्ति को सीखने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है अन्य भाषाओं में ऐसे कई सारे शब्द हैं जिन शब्दों का उच्चारण लोगों के लिए करना आसान नहीं होता है परंतु हिंदी भाषा में ऐसे शब्द मौजूद नहीं हैं जिन का उच्चारण करने में लोगों को एवं बच्चों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारी मातृभाषा भी हिंदी भाषा को इसी कारण की वजह से ही माना जाता है क्योंकि हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या हमारे भारत देश में अत्यधिक है एवं हिंदी भाषा एक सहज भाषा है जिसे कि किसी भी व्यक्ति को सीखने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है हिंदी भाषा की फेमस्ता अगरचे देखी जाए तो हिंदी भाषा बाकी भाषाओं के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस में हिंदी भाषा की प्रसिद्धती इतनी ज़्यादा है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है